इस्पतालि में असां जेॾी महिल वेंदा आहियूं जॾहिं केरु बीमार थींदो आहे त हुनखे वठी करे वेंदा आहियूं त पहिरीं पहिरीं उन्हनि जो नालो लिखाइणो पवंदो आहे ऐं पोइ जेसीं ताईं उन्हनि जो नंबर अचे त नंबर अचण में बि जाम लाइन लॻी पेई हूंदी आहे त हुन खां पोइ डाक्टर ॾिसंदो आहे पोइ उन्हनि जी जांच बीमारी जी कंदो आहे जेकी बीमारी हूंदी आहे हुनजी जांच कंदो आहे पोइ गोरियूं दवाऊं लिखी ॾींदो आहे पोइ गोरियूं दवाऊं वरी वठण वठे वठंदा आहियूं त पोइ वरी गोरियूं दवाऊं जी लाइन ते बि ॾाढी लाइन लॻी पेई हूंदी आहे पोइ वरी हुनजी गोरियूं दवाउनि जी लाइन में बीहु करे दवाऊं वठी करे ईंदा आहियूं पोइ जेसीं पोइ वठी करे गोरी पोइ आहियूं की पोइ कहिड़ो जीअं खून टेस्ट था लिखी ॾियनि या बि कहिड़ी टेस्ट था समुझो लिखी ॾियनि त उहा बि असांखे कराइणी हूंदी आहे त पोइ जेको उते कर्मचारी वेठो हूंदो आहे उहो असांखे गाइड कंदो आहे भई पहिरें माले ते वञो या ॿिए माले ते वञो